जो हमारा संस्कृति संस्कृति में जो विवाह होता है पहले लड़की का बाप लड़के का बाप का मिलन होता है उसमें एक अगुआ बनता है ओ लड़की को दिखाता है वर पक्ष कन्या पक्ष को सब तामझाम बहुत ज्यादा होता है विवाह शादी में कि पहली लड़की को देखने लड़के के घर वाले जाते हैं उसके बाद लड़की के घर वाले लड़के को घर वाले से जाके मिलते हैं इस शादी का पहला स्टेप दूसरा अगर शा शादी सेट हो गई तो तिलक चढ़ाने लड़की के माँ बाप भाई ये सब तिलक चढ़ाते हैं फिर उसमें मुहूर्त निकलती हैं शादी का डेट रखा जाता है पंडित बुलाए जाते हैं उनसे पूछा जाता है भाई कि लगन मुहूर्त क्या है उनके आधार पर लगन लिखी जाती है मुहूर्त निकलता है लगन लिखी जाती है डेट रखा जाता है शादी का तामझाम बहुत सारे होते हैं फिर दूल्हे को गाड़ी घोड़ा करके दुल्हन के घर पर जाना पड़ता है बारात लेके उसमें बाजा गाजा ऑर्केस्ट्रा बिरहा ये दुनियाभर के फंक्शन होते हैं उनकी खुशी होती है इसमें फिर उसके साथ में बाराती जाते हैं मौज मस्ती होती हैं बारात के दिन आदमी किसी को कुछ नहीं बोलता लेकिन दूल्हे के बाप की कितनी परेशानी होती है परेशानी क्या है वो शादी है शादी में जितना कर दे उतना कम है तामझाम गाड़ी घोड़ा इनका ओन पड़ाका वाला बैंड पार्टी ये सब फिर सुब रात का तो टेंसन नहीं रहता सुबह जब होती तब इनको पैसा देना उनको देना है दहेज मिलता है तो ये सब शादी में क तामझाम होती है टेंशन शादी के दूसरे दिन होती हैं उस दिन नहीं होती है गाड़ी वाले के दो पटाखा वाले दो ये तामझाम था और तामझाम ऐसे ही रहते है शादी के मामले में पण्डित है नाउन हैं प्रजा हैं नात रिश्तेदार हाईं उनको कपड़ा लत्ता ये सब करना पड़ता है साड़ी है ब्लाउज है ये सब देना पड़ता है यही तामझाम होता है लेकिन दूल्हे को कोई टेंशन नहीं होता उसके माँ बाप को होता है दूल्हा जब बाप बनता है जब वो शादी करेगा अपने बच्चे का तब उसको समझ में आएगा शादी होती कैसे है ये रीति रिवाज का पालन जब जिसके सर पर पड़ता है वो ही करता है हमारी खुद शादी हुई तो हम खुद थोड़ी शादी किए अपने आप माँ बाप किए जैसे देखें पहले तो ये रिवाज नहीं था कि अब तो लड़की लड़का पहले देख लेते हैं फिर शादी करते हैं पहले तुम माँ बाप पसंद कर लिए वही अपने जीवन की अर्धांगिनी हो जाती है आजीवन अर्धांगिनी मतलब औरत आधा अंग अपना होता है और शादी विवाह एक दिन की खुशहाली होती है बाकी जिंदगी भर एक दायित्व बनता है अपने परिवार को खुश रखना ये शादी की बात है शादी के बाद की बात है अब विवाह में तो तामझाम होते ही रहते हैं वो दुनिया जानती है कि तामझाम कितना होता है अब इससे संस्कृति विवाह में पंडित जी आते हैं फेरे पड़ते हैं सिंदूर दान करना पड़ता है लड़के को तभी तो शादी मानी जाती है और तामझाम और हिंदू धर्म से ही शादी होती है अपने हिंदू धर्म से ही रीति रिवाज से शादी करना पड़ता है उसमें मंत्र पढ़ा जाता है मंगलम ईश्वर मंगलम कम ध्वज उतना तो आता नहीं है ये पंडित लोगों का काम है अपना पंडित जी गुरू जी ये सब का काम है